हाँ भैया मैं तो यहाँ पहुँच गया हूँ क्या आपके पास यू पी आई है क्या मैं पेमेंट कैसे करूँगा आपको आपको गूगल पे करूँ या क्या करूँ या फ़ोनपे कर दूँ जीपे कर दूँ पेटीएम करूँ आपके पास कौन सा है जो आप बता सकें मैं उसमें आपको पेमेंट कर सकूँ